ہاں ہیلو جی اسکول کے پرنسپل صاحب کی بات ہو رہی ہے

جی

ہاں کیا پریشانی ہوتی ہے جی جی

جی جی جی جی تو کیا آپ استاذوں کو نہیں کہتے ہیں کلاس میں جی جی اچھا اچھا اچھا تو کون سے استاد تھے آپ نے ان سے بات کری اور کیا کہا انہوں نے پھر او دوسرے استادوں سے آپ نے بات کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب

جی جی ٹھیک ہے میں آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہوں اور سب استاذوں کو سب اساتذہ کر بلا کر مشورہ کروں گا اور آپ کی پریشانی کو دور کروں گا ٹھیک ہے اوکے